नमस्ते मैम मेरे पास सब्जी में आलू हैं बैंगन हैं टमाटर हैं और एक एक कैरेट टमाटर के एक हजार रुपये है

आपको कम नहीं हो सकता अरे नहीं कम नहीं हो सकता क्योंकि महँगाई बहुत ज्यादा है अरे बहुत सही बता रहे हैं जो क्योंकि आप मेरे पुराने कस्टमर हैं इसीलिए तो आपको बता रहे हैं अरे हाँ तो आप ले लीजिए जो मैनेज करने वाला होगा वो कर देंगे अच्छा हाँ हाँ ठीक है तो आप ले लीजिए उसमें जो मतलब बचेगा वो आधा आपका आधा मेरा हो जाएगा कितने चाहिए आपको अच्छा और कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा और कुछ चाहिए अच्छा हाँ अच्छा है तो बहुत कुछ जो बताओ सब कुछ है और अच्छा आम भी भेज देंगे आम जो है एक पेटी साढ़े आठ सौ के

अरे ये तो हमें पता है इसीलिए तो हम आपको अपने जो मेरे उचित रेट हैं इसीलिए तो बता रहे हैं आपको सही रेट बता रहे हैं बिल्कुल अरे आप ले लीजिए जो मेरे करने वाला होगा वो हम कर देंगे अच्छा हाँ हाँ ठीक है जो हो सकता है वो कर देंगे

हाँ बात तो सही है अच्छा और कुछ चाहिए गोभी है और पत्ता गोभी है कद्दू है लौकी है तोरई है सब कुछ है हाँ है अच्छा और पत्ता गोभी नहीं चाहिए हाँ मूली है चुकंदर है गाजर है सब कुछ है अच्छा ठीक है नहीं ठगेंगे बिल्कुल नहीं ठगेंगे क्यों आप मेरे पुराने कस्टमर हैं अरे नहीं हम और किसी की नहीं हम आपको हम जानते हैं आप हमें जानते हैं बस हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ताज़ी आज ही तोरई तो आज ही खेत की तोड़ी हुई हैं लौकी भी करेला है सब नहीं नहीं उसकी शिकायत नहीं मिलेगी नहीं नहीं माल सब ताजा है कोई शिकायत नहीं मिलेगी नहीं आज ही क्योंकि मेरे खेत में बोया गया है कुछ लिया लेकिन सब ताज़ी हैं जिससे जिससे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी

नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा

और बढ़िया है